ہر مذہب کے ماننے والے اپنے عقائد اور رسومات کے مطابق مذہبی عمل انجام دیتے ہیں کچھ مذاہب میں یہ عمل خاص روحانی کیفیت مخصوص رسومات یا خاموش عبادت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کچھ مذاہب میں عبادات یا روحانی عمل کے دوران لوگ وجد یا روحانی کیف کی حالت میں چلے جاتے ہیں صوفیظم میں درویش وجد میں آ کر رقص کرتے ہیں جیسے رقص در پیشہ بعض مذاہب مذاہب میں کسی فرد کے مذہب میں باضابطہ داخلے کے لیے خصوصی ابتدائی رسومات کی جاتی ہیں ہندو مذہب میں سنسکار بدھ مت میں دیر میں بھکشا لینا عیسائیت میں واپس بپسمہ اسلام میں کلمہ شہادت کے ذریعہ قبول اسلام کچھ مذہبی روایات میں عبادات یا دعا خاموشی سے کی جاتی ہے تاکہ خلوص توجہ روحانی یکسوئی حاصل ہو سکے